सानफ्रोमबो मदत खालामग्रा एप्स होनबाथ' गोबां दं मानो होनना बुङोब्ला आथिखालिथ' मबाइलानिनो जुग जाहैबाय साइन्स एन्द थेक्न'ल'जिनि जुग जाहैबाय दा बे जुगाव बयबो मबाइल बाहायखासै दा बिनिखायनो मबाइलनि गेजेरजों गासैबो खामानिफ्रानो इजि जायो आरो थाबसिन जायो स्मुथ जायो दा बेखायनो आथिखालाव मबाइल एफ्सफोरा फरायनायनिफ्राय लानानै सफिं खालामनाय बेनिफ्राय मे माखासे इन्टारटेनमेन्ट नि गासैबो बेलायावनो माने मबाइला मोननै एपेक होखाबाय दा बेबादि हिसाबै जोङो फरायनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला गोबां एफ्सफोर दंसै जायफोरनाखि सामफ्रामबो जोंखौ हेल्प खालामो जेरै जोङो माने गुगल क्लास रुम आथिखालाव दानि जोंनि क्लास फ्रा फारसुयेल जासै अनलायन क्लासनि गेजेरजों आजिखालि माने क्लास लानाय जासै दा बेनिखायनो जेन'बा गुगल क्लास रुम फोर दा नैबेफोर एब्ससा बुंनोथाङोब्ला सानफ्रोमबो बाहायजानाय मोनसे मोनसे एफ्स आरखि आरो बेनि अनगायैबो माखासे इन्टारटेनमेन्टनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जेन'बा गाना माइन्ड रिप्रेसमेन्ट खालामनो थाखाय सल' खोनासंनो जों हायो दा बेनि अनगायै इउथुब दङ इउथउबआव माखासे इन्टरटेनमेन्ट भिदिअ फोर नायनानै थायम फोरखौ फास खालामनो हायो माइन्टखौ रिप्रेसमेन्ट खालामनो हायो दा बिनि अनगायैबो आरो मोनसे मस्थलि बाहायबाय थानाय एफ्सआ जाहैबाय जेन'बा सफिं एफ्स फोर जेन'बा फ्लिफकार्द एमाजन एजिअ माने ओरैबादि बेल' मोनसे सर्स खालामना होबाय आरो मानसिफोरखौ माने एसे अलसियाबो खालामदों बुंनो थाङोब्ला माने न'आव थानानैनो सफिं खालामो दा बे सफिं खालामनायनि गेजेरजों माने मानसिया न'आव थानानैनो गावनि गाननाय जोमनाय बुस्थुफोरखौ जोङो जेनबा मोननो हायो माने बिराथ मोनसे इजि प्रसेस जाबाय अराखि दा बे अनलायन एब्स फोरनि थाखाय फ्लिफकार्द फोराव जोङो गावनि गोसो बादि बासि बासि जेरै सफिं मलाव थांनानै जों गस्ला लंपेन्ट बासिनाय बायदि दाम दर खालामलाया लासिनो माने दामफ्राबो फिक्स थाखायो दा बेबादि हिसाबै जोङो बिराथ मोनसे इजि प्रसेसनि गेजेरजों गावनो माखौ नांगौ गोसोबादि बासि बासि जों सफिं खालामनो हायो दा गाननाय जोमनायल' नङा गाननाय जोमनाय निफ्रायबो जानाय लोंनायखौबो जों स'फिं खालामनानै आजिखालि जों मोनजायो जेरै जेन'बा हमना ला दा जों जोंनाव दङ सुईगि दं जमाथ' दङ दा बेबायदिनि गेजेरजों गाव गावनि पेभेरेथ हटेलफोरनिफ्राय माखासे अरदार फोरखौ बिहरनानै माने जालायनो हायो दा बिनिखायनो बिफोर जाहैबाय माने मस्टलि जेब्लाबो बाहायजाबाय थानाय माखासे कमन एफ्स फोर आरखि जायनि गेजेरजों जों जायगायाव थानानैनो जोंनि लुबैनाय फोरखौ जोंनि नांगौ बुस्थुफोरखौ जों सुफुंनो हायो दा बेबादि बुंनो थाङोब्ला जेरै गोबां एफ्स फोर दं दा बेफोरखौ जेन'बा आं बाहायनाय हिसाबै माखासे आं बाहायनाय बाहायग्रा एफ्स फोरखौ आं जेन'बा बुंनो हायो जेनेबा क्रम क्रमखौ आङो बुंनो थाङोब्ला सानसेआव खनथाम खनब्रैखौ बाहायनाया जाखायो बेनिफ्राय मोनसे जोंनिआव गोदान मोनसे एफ्स फैदों जाहैबाय बेनो जाहैबाय साट जि फि थि जाय माने मोनसे गोदान खनसेबजों गोदान खनसेब खालामनानै बुंनो थाङोब्ला दा फैदों दा बेखौ गोबांआ कृथिसाइस बो खालामदों नाथाय बेनि गेजेरजों जोंहा माने गोबां लाबबो दं आरखि बिनिफ्राय जेन'बा पेमेन्ट नि बेलायाव जों फन पे गुगल पे नैबेफोरखौ बाहायनाय जायो दा बेफोरखौ बाहायबा जोंहा माखासे गोबां माने एडभानटेजबो दं आरो जेन'बा हमना ला जोंहा फैसा खुस्रानि बिराथ मोनसे प्रब्लेम जायो दा बे फैसा खुस्रानि प्रब्लेमखौ बुंनो थाङोब्ला बे अनलायन पेमेन्ट इन्टारफ्रेस बे बुस्थुआ माने इउ पि आई सिस्टेमा सप्ट खालामबाय आरोखि दा बेबादि हिसाबै माने जोबोर बाहायनोबो इजि जोङो माने फैसा लायोब्ला गोमानाय आरिनाय बायदिसिना गिनांगौ थायो बिनिफ्राय माखासे जोङो पखेतआव लानांगौ आरइनआंगऔ बायदिसिना फ्रायबिसिफोरनि खोथा थायो आरोखि दा बेखौ जोङो मोनसे मबाइलनि गेजेरजोंनो गासिबो खामानिखौ मावनो हायो हिसाबै बे मोनसे मोजां आरोखि दा बेनि अनगायै जेनबा एमाजन बाईजुस इउथुब दा बेफोर जाहैबाय मस्थलि जेब्लाइबो बाहायजाबाय थानाय एफ्स फोर आरोखि